में अज तकर पंज छे ट्रैक कम कंपलीट कीते दे ऐं सारें कोला पैह्लैं जे में थोआनूं दस्सां ते में जोड़ियां माता दा टैंपल ऐ बनी वैल्ली आह्ली साइड ओह् कंपलीट कीता हा उध्दर दे कोई ट्रैक होना ऐ कोई पंदरां किलोमीटर तक शायद फुल टोटल डिसटैंस ते मिगी याद निं ऐ पर इन्ना ऐ हा उद्धर मतलब स्टार्टिंग च जाना उत्थें पत्थरीला रस्ता पत्थरीले रस्ते गी क्रास करियै फिर थोह्ड़ा इयां वैल्ली टाईप एरिया आई जंदा बड़ी अच्छे अच्छे फिर इयां प्हाड़ियां आई जंदियां ग्रीनरी इन्ना सुंदर उध्दर दा नजारा हा कि ओह्दी में तारीफ करी करियै चुप्प निं होई सकदी मेरे कोल वर्ड निं आ दे ओह्दी तारीफ करने च जिसलै में ओह् ट्रैक इक वारि कंपलीट करियै में उप्पर पुज्जी उद्धरों जेह्ड़ी व्यू हा इन्नी सोह्नी सोह्नियां प्हाड़ियां उत्तों लब्भदी उप्परों रंजीत सागर लेक मतलव ओह् नजारा में थोआनूं कियां दस्सां कि किन्ना सोह्ना नजारा हा ओह् में थोआनूं द बोलनी तुसें वी इक वारि ओह् जेह्ड़ा ट्रैक ऐ कंपलीट करियै दिक्खो ते थोआनूं पता चलना ऐ कि ओह् किन्ना सुंदर ऐ होर वी जे ट्रैक दी गल्ल करगे ते दुआ ट्रैक में थोआनूं दस्सां वैश्णों देवी माता कटरा ठीक ऐ उध्दर में बड़ी सार अज तकर में कोई दस बारी होई आई आं वैश्णों देवी माता उद्धर दा ट्रैक ते मतलव इन्ना सोह्ना ट्रैक बने दा ऐ जाओ पैद्दल जात्तरा करो अजकल्ल उत्थें इयां बैट्री कारां बगैरा बी चला दियां बट जेह्ड़ी पैद्दल जात्तरा च मजा आंदा ओह् तुसें सोची वी निं सकदे मतलव इन्ना सोह्ना सोह्ना इन्नी लोकी चले दे होंदे डेल्ली दे पैद्दल जात्तरा करियै फिर ओह्दे बाद वैश्णों देवी पुज्जियै फिर जिसलै माता दे दर्शन करने च जेह्ड़ा आनंद आंदा ऐ ओह् में थोआनू तुसें सोची निं सकदे कि किन्ना आनंद आंदा माता दे दरवार च जाइयै माता रानी एह् आशीर्वाद सारें पर होंदा ऐ फिरि जे में थोआनू गल्ल करां और कोई ट्रैक इध्दर वी गे हे मतलव और वी छोटे मोटे ट्रैक बड़े सारे कीते ऐं ट्रैकिंग दे बड़े सारे फायदे वी ऐं साह्नू फिट रक्खदी ऐ